शिवगुरु महादेवके हमसब दीदी सब शिष्य बहिन सब मिलके हुनका पूजा करै छिअनि तकर बाद गामे गामे चर्चामे जाइ छिअनि शिव गुरुके तकर बादमे शिवगुरुसँ जे चीज मनकामना ओतहि बैठिके माँगै छिअनि सबकिछु पूरा हमरा सबके करै छथि ओहिसँ दीदी आओर भाइ आओरके सबके कहै छिअनि अहूँ बनू महादेवके शिष्य आओर भजन कीर्तन से सब हम करै छिअनि मने गाँव गाँवमे खबरि दै छिअनि रेहड़ी लागल रहै छै ओहिमे हमसब खबरि करै छिअनि जे अहूँसब महादेवके भक्त बनू महादेवके भक्त भेलासँ बहुत किछु होइ छै आओर जेना महादेवके भक्त बनिकऽ महादेवके सेवा करै छी तेना माता पिताके सेवा करिऔ ओहने साउस ससुरके सेवा करिऔ बाल बच्चाके शिक्षा ज्ञान दिऔ दिऔ तऽ हमसब दीदी एहिमे जुड़ल छिए इएहसब सीखै छिए आओर गामे गामे जाइ छिए चर्चा गीत गौलिए गीत गाबिके सब दीदी बहिनके सिखबै छिए कते तऽ बहुत कुचेष्टो करै छै दीदी भगवानके भक्तमे हमसब कुचेष्टा नहि छिए अपना मानने छिअनि आओर जे मनोकामना ओतऽ रोपि दै छिअनि श्री महादेव हमरा सबके पूरा करै छथि आओर अमराचारीवलामे तऽ ओ तऽ भगवानके कथा कहै छथिन भागवत सुनै छी ओहोमे कहै छै से सबसँ पहिले ज्ञान सिखिऔ महामाँस नहि खाइऔ माछ नहि खाइऔ मछली नहि खाइऔ एहि ज्ञान सुनिके बहुत बाल बच्चाके शिक्षा दिऔ नीक उपरमुहेँ चलतै ओहि कथा सुनलासँ दुखहरण होइ छै कष्टहरण होइ छै ओहिसँ ज्ञान प्राप्त होइ छै तऽ वएहसब हमसब सुनै छिए साँझ भिनसर हुनकर कथा लगा दै छिअनि मोबाइलपर यूट्यूबपर आओर वएहसब हमसब कथा सुनै छिए अमराचारीवलामे तऽ बहुत कथा छै दीदी ओतेक तऽ कहि नहि सकै छी हमसब